मां पंहिंजे बुनाई ऐं सिलाई जे कम जे लाइ सामुहूं वारे माण्हूअ खे ॾिसंदी आहियां कंहिं सामुहूं वारे माण्हूअ जो रंग कहिड़े हिसाब जो आहे उन ते कहिड़ो कलर उन खे सुठो लॻंदो उन जे हिसाब सां उन खे सलाह ॾींदी आहियां त ही रंग तव्हां खे सुठो लॻंदो त ई उन ते रखी करे उन खे ॾेखारींदी आहियां मां ही कलर ते ही कलर रखण सां कीअं थो लॻे उन खां पोइ उन खे चवंदी आहियां त हाणे ही कहिड़ो रंग तू वठु पंहिंजे लाइ ईअं ई जीअं मां उन खे पंहिंजे हिसाब सां सलाह ॾींदी आहियां त जीअं ॻाढ़े ते जीअं ॻाढ़ो कुर्तो आहे त उन ते सलवार पीली बि सुठी लॻंदी वाइट बि सुठी लॻंदी कारी बि सुठी लॻंदी ईअं ई जे ग्रीन कलर ते बि ईअं ई आहे या उन खे कारी बि हले सघे थी अच्छे बि हली सघे थी सलवार ईअं ऐं माण्हुनि खे पंहिंजे हिसाब सां सलाह ॾींदी आहियां मुंहिंजा मनपसंदि या रंग ऐं ॻाढ़ो साओ पीलो ऐं वाङणाई आहे